आं जिनै बोसोरनिफ्राय जोंहा आबौ सासे दङमोन आं बिनिफ्राय सोलोंदोंमोन बै सोलोंनाय खामानिफ्रा जोंनि ना सारनाय आरो ना हमनाय बे ना सारनाय आरो ना हमनाय आदब खायदाफ्रा गिबियावनो आंखो सिखायदोंमोन आबौआ ना सारनाय सानसेखालि आबौआ जोंनिनो खाथियाव मोनसे गला मार्केट होननाय बाजार जायो मोनसे सिमला बाजार होनो बे सिमला बाजाराव आबौआ जे फिसा लाना फैदोंमोन थामजौ रांनि बे थामजौ रांनि जेखो लानानै आंखौ आबौआ सेख्लायावनो सिखायबाय थायोमोन

नोंथ' देनां जों थैलांब्ला नोंनि नोमफायाथ' खामानि मावबाय थायो आबौ नों नोंनि नोमफाया बिदि खामानि मावबाय थायोब्ला सोलाबाब्ला नोंबो सारनानै नोमफाखौ जाहोनो हानाय बायदि बा नोमबैखौ जाहोनो हानाय बायदि बा आंखौ जाहोनो हानाय बायदि आबौ सोलोंनानै ला लै बोराय फाग्ला फै फै होननानै बे जेखौ लानानै सेख्लायाव सोलोंहोयो नै ओरै फै फै होननानै आंखौ जेखौ लाबाय लानानै ओरै ला नै ओरै ला नै ओरै ला होननानै आबौआ आंखौ

अब्ला आंहा बै समाव जोबोद खेलानिसो धान्दामोन नाथाय जे सारनाय ना हमनाय बेफोर आयदाखौ आं एसेबो गोसो गैयामोन बिनि उनाव आंखौ आबौआ बुङो आरो बेलाय फिसौज्लायालाय आबौआलाय मा धान्दा गैथारालै जेबोआनो रोङामाथो बेलाय जाम्बासो जागोन नामालै बोरायालाय गोदोनि समाव बोराय होनोमोन फिसौज्लाखौ बोरायालाय जाम्बासो जागोन नामालै होननानै आबैजों बिजों रायज्लायोमोन आं सिखायबाय थायो सोलोंबाय थायो आबौआलाय माथो धान्दायानो गैथ्रालै बिमा आबौआ आबैखौ होनोमोन बिदि रायज्लायोमोन बिसोरो उनाव आंखौ जर जब्दयै आबैआ लाबोनानै होनोमोन नै फिसौ नों नोमबौआ जि होन्दों बेखौ सोलों नों सोलों दानो हम बेखौ सारनो सोलों बिदि होननानै आंखौ बोबथिं बोबथा लाङोमोन लांनानै सोलोंहोयो थिख बिदिनो आंखौ खनबासो सोलोंदो आरो सानबा सानसेयाव खनसे खनसे सानबा सोलोंदो बेनि उनाव आं रोंनाय जादों आरो बेनि उनाव आबौआबो आबैआबो खे खे मिनि मिनिना बुंबाय साला बोराय नों बे खामानिखौनो सानबा गाहाम नांगौ जे सारनाय खामानिखौनो नों सानबा गाहाम नांगौ साला बोराय मा मावनानै जागोनलै नोंलाय ओरै होननानै आंखौ आबौबो आबैबो खे खे मिनिनानै बुङोमोन देसुन दे दानिया जाबाय थांनाय फुख्रियाव खनसे सारहैनाय होननानै बुंबाय आंबो रोंबाय नालाय गोसो गुदुं जाबाय र' होमबा थांनि होननानै आंबो थांनानै खनसे लागैनो सारो सारनायाव बै समाव गिदिर गिदिर ना दङमोन मासेयावनो एक किल' देर किल' जानाय बिदिनो दसथा बार'थासो फैबाय आंबो थिखांनो हाया सारनानै जेयाव नांबाय नाथाय आङो थिखांनो हाया आरो बोबोनो हाया रोङा बेखौबो आबौआ सिखायबाय इ दिननिफ्राय आं रोंबाय ओमफ्राय जाबाय बै खिनिया जानानै बुंबाय आबौआ नै आबौ नों बेखो रोंलायबाय इनिफ्राय दानिया फाय आबौ सानैजों बै दंग' फिसा दङ बि दंग' फिसायाव ना सारनो थांनिलै आबौ फाय आं र' भाबिबाय मा दंग' फिसालै ओरै होननानै थांफ्लाबाय जों मिथियाना थांफाबाय थांफानायाव बुंबाय खदाल लांफाबाय गंसे जेखाइ लांबाय गंसे मुस्रि गांसे लांबाय इनिफ्राय हाखो दोखो दोखो जावनानै साफ्रा जावनानै खोबाय आलि आंखो उन्दै समखाय खोनो होयाखै आबौ नों इखो थिखां नाङा बोलो गारनाङा आं खोगोन नों दैखौल' नै दाबोर फिसा लानानै दाबोरबो लांदो गंसे इखो लांनानै सारबाय था आबौ दैया रानब्लाथाय नाखौ हमगोन होननानै गाव थेना होबाय बान्दोखौ इनिफ्राय थिख बिदिनो नाखौ सारबाय थिख बिदिनो आं बान्दो थेनायखौबो गरखाय सारनायखौबो आबौनिफ्राय सोलोंनानै मोनबाय थिख बेखौ रोंखांनानै आबौआ बुंबाय आंखौ नों सेनखौबो हेबनो सोलोंलै आबौ होननानै सेनखौबो आंखौ जिरना खिथिबाय सोलोंबाय सोलोंनानै आं सेनखौबो रोंबाय ख'खाखौ सोलोंबाय ख'खाखौबो रोंबाय थिख बिदिनो मुस्रिखौबो आबौ आबैआनो सिखायबाय बेखौबो रोंबाय थिख बिदिनो आं दा गासैबो खामानिखौ आबै आबौनिफ्रायनो रोंनाय जाबाय ना सारनानै बिनि थाखायनो आं दा फुख्रियाव ना सारनाय गरखायाव ना सारनाय जेजो ना सारनाय मुस्रि हनानै ना सारनाय बेफोरखौ आं रोंनाय जाबाय आरो दा बेखायनो आं सबसे गेदेरसिन ना खामानिखो होनना भाबियो जे सारनायखो होनना भाबियो जे सारनाया बिसि हार्ड जायो होननानै आं जेखोनो बांसिन होननानै बाबियो आरो बेखिनिखौनो आं सोलोंनानै आबौ आबैनिफ्राय दोन्थ'नाय जाबाय